बिहार में सबसे लोकप्रिय समाचार चैनल जो है ओ दैनिक जागरण है और यह दैनिक जागरण हम लोग आज से नहीं बहुत साल पहले से सुनते आ रहे हैं हमारे पुरखे लोग जो थे वह लोग भी दैनिक जागरण पर ही अपना सब कुछ समाचार देखते थे पढ़ते थे आज हम लोग हैं तो हमारे पीढ़ी में भी दैनिक जागरण का ही सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ लोकप्रियता दिया गया है कि नहीं दैनिक जागरण में अच्छे अच्छा रिपोर्ट रहता है सब अपना बिहार का ही रिपोर्ट छपता है उसमें इसके लिए हम लोग ज़्यादा दैनिक जागरण ही लोकप्रिय हमारा हमारा जो बिहार राज्य है जो हमारा दरभंगा ज़िला है उसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय समाचार हम लोग दैनिक जागरण को ही मानते हैं दैनिक जागरण बहुत पुराना है और वह व अच्छा ख़बर छापने में सबसे अच्छा है आगे है टॉप क्लास पर है समाचार देने में इसके लिए दैनिक जागरण को ही सब ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है लोकप्रिय माना गया है हमारे मतलब दरभंगा ज़िले में दैनिक जागरण एक बहुत ही प्रसिद्ध समाचार चैनल है और उसका जो है बहुत पहले से मतलब निर्माण हुआ है और काम उसका चल रहा है और हम लोग भी उसको ही यूज़ करते हैं अभी आज भी हमें हिं दैनिक जागरण ही ले कर पढ़ता हूँ और उसमें ही से ही सब देश विदेश या अपने बिहार दरभंगा जहाँ का भी है सब ख़बर हमें प्राप्त होती है इसके लिए हम दैनिक जागरण को ज़्यादा लोकप्रिय अपना मानते हैं और दैनिक जागरण को ही मानते रहेंगे क्योंकि इसमें हमें बहुत अच्छा अच्छा रिपोर्ट मिलता है अच्छा ख़ासा रिपोर्ट मिलता है अच्छा ख़ासा जानकारी मिलता है हमको पूरे म हमारे ज़िले का